बच्चामे रहियै तऽ हम्मे कबड्डी खेलैत रहियै क्रिकेट खेलैत रहियै खेलेके जगह नदी कात रहै नदी कात रहै नदी कातमे जे हइ से खेलैत रहियै बच्चामे धूल पत्ता खेलैत रहियै आदिबासा खेलैत रहियै कबड्डी खेलैत रहियै क्रिकेट खेलैत रहियै खेलेके लिए इसकुलमे रहै टूर्नामेन्ट रहै टुर्नामेन्ट रहै आ नदी कात मे हइ कोठीके कोठी खेतमे रहै इएह सब जगह रहै खेलेके लेल खेलै से शरीरके खुन बनै हइ खुनमे प्रेशर रहै हइ हेल्थ सही रहऽ हइ जादा मोटापा नहि आबै हइ पेट शके चर्बी नहि बढ़ै हइ इएह सब हइ बाँकि सब जा जेइ तरह के खेला हर चीज कऽ खेला खेलेके लिए शरीरके स्वस्थ्यके लिए अच्छा होइ हइ बढ़िऑं होइ हइ शरीरके मे कोइ दिक्कत तकलीफ नहि भेल स्वस्थ्य बढ़िऑं रहल खेलैत रहलहुॅं सुस्त नहि आयल शरीरमे सुस्ती नहि आयल मुड फरेश रहल जेना होइ हइ आरो आरदीबासा खेले से हाथ पएरके हड्डी मजबूत होइ हइ सब इएह सब होइ हइ बाँकि दौड़पत्ता खेलै छलियै बॉलिंग भोलीबॉल खेलै छियै ओहिके खेलेके लिए फिल्ड बनायल अइ कोठी खेतमे नदी कात जहाँ पर पॉँचो साथी रहियै खेलाइत रहियै सब मिलके मिल प्यार प्रेम से एनाहिये सब करैत रहै खेलके अपन आबैत रहियै अपना कामधन्धा देखैत रहियै फेर टाइम मिलै फेर खेलै लए चलि जाइ फेर अपना कामधन्धा देखियै फेर मौका मिलै फेर खेलै लए चलि जइयै फेर अपन जेकरा मालजाल हइ अपन घास पानि कर हइ जेकरा नहि खाइ हइ तऽ दोकानदारी हइ अपना बिजनेस करऽ हइ फेर खेलै लए चलि जइयै फेर खेलैत खेलैत फेर आइयै फेर घर पर अपना नहइयै धोइयै आराम से आदिरबासा धुलपत्ता समस अपना समस्तीपुरमे बहुते जगह खेलेके जगह हइ एनाहे मासनगर भेल रहै मासनगर भेलै किशनफुल भेलै इएह सब जगह हइ खेलैके आरो तऽ खेलेके कोनो जगहे नहि हइ खेलै छै खेले से शरीर ठीक रहऽ हइ हालाँकि शरीरमे कोनो दिक्कत नहि हइ शरीर ठीक रहऽ हइ खेलकूद तऽ बढ़िऑं चीज हइ आदमीके लिए मनुष्यके लिए खेलकूद तऽ बढ़िऑं चीज हइ खेलैत खेलैत आदमी स्वास्थ्य सही रहै हइ ठीकठाक रहै हइ सब किछु चलै हइ केनाहु मे होइत रहै हइ खेलैत खेलैत अपना आदमी घर पर आयल मुँह कान धोलक नेहेलक खेलक फेर अपन टाइम मिललै फेर चलि गेलै खेलै लए खेलैके जगह हइ जगह हइ तीन चारि चारि जगह पाॅंच जगह जगह हइ बनल कहीं जा जेकरा जहाँ मर्जी भेल चलि गेल खेललक अपना प्रेम से कोनो लड़ाइ नहि झगड़ा अपना खेल कुदिके अपना चली आयल स्वस्थो भी होइ छै जे सही रहै हइ खेलै कुदै से स्वास्थ्यमे खुनमे नरमी नहि आयल खुन चलैत रहल सुस्ती नहि आयल शरीरमे सुस्त भऽ कऽ आदमी कहीँ भी एक जगह बैठल रहल से सब नै भेल खेलै कुदै से स्वास्थ्य बढ़ियाँ रहे हय चलै हय फिरै हय